हैलो जय झूलेलाल हे तव्हांखे छा खपे

हा मां उतां ई थी ॻाल्हायां तव्हां ॿुधायो छा खपेव हा मिली वेंदो हा मिली वेंदो तव्हांखे असांजी दुकान ते इलाही कंपनी जा फोन आहिनि त सैमसंग जो अॼुकल्ह इलाही हले थो त तव्हां ॿुधायो कहिड़ो मॉडल खपे तव्हांखे गैलक्सी अछा हा अछा चोहठि जीबी मिली वेंदो तव्हांखे हिन खां अप्रोक्सीमल तांखे पेंटीह चालीह सां अप्रोक्स पइजी वेंदो हा ईएमआई बि आहे असां वटि असां ॿई ऑप्शन आहियूं कैश बि कराए सघूं था त ईएमआई ते बि मिलेव था ईएमआई जीअं तव्हां करणु चाहियो ॿारहं महीने जी बि आहे ऐं छह महिने जी बि आहे हा पंजटीह चालीह जी जी जीअं तव्हांजो चालीह जो फोन आहे तव्हांखे बिआली जो पइजी वेंदो ॿ हज़ार ज़्यादा हा ईएमआई में ठहे थो न एतिरो त हा असांजी दुकानु सुबुहु ॾह बजे खुली वेंदी आहे त राति जो अठ नव ताई खुली रहंदी आहे दुकानु जी जी जी जी मां तव्हांखे एसएमएस कयां थी तव्हां तव्हां कॾहिं बि अची सघो था जय झूलेलाल